हाँ हैलो बोलिये जी वासिंग मसीन और फ्रिज आपको लेना है दाम तो जैसे कि दाम जैसे कि दस हजार पन्द्रह हजार जैसा फ्रिज और वासिंग मसीन बीस हजार पचीस हजार तक है और उससे भी ज्यादा रेंज का है आप कितना रेंज तक ले सकते हैं क्या आप हो एका एक आप बोल रहे हैं लेंगे वासिंग मसीन क्या जरूरत पड़ गया

हैं हाँ हाँ वो तो है गर्मी भी बहुत आ रही है बहुत

हाँ

दाम तो मैडम कम क्या करेंगे जैसा है वैसा रेंज का है आप आइयेगा दुकान पर उसका बाद दाम मे से कम हो जायेगा हाँ एक बार फ्रीजर लीजियेगा और फिर मसीन

हाँ मैडम सही बात है

हाँ हाँ हाँ ठीक है कम हो जायेगा अगर आप लीजियेगा आइयेगा कम हो जायेगा दुकान पर आने से ही बात होगा न

गर्मी तो है बहुत गर्मी है

और तो हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है मैडम आइये दुकान पर आइये तब ठीक है हाँ हाँ ठीक है रखिये

बोले हैं क्या मैडम कौन कम्पनी का नहीं मैडम हम भूल गये बोल रहे थे क्या कौन कैसा कम्पनी लीजियेगा हाँ ऐसे बहुत सारा कंपनी का है हाँ हाँ गारंटी भी है कुछ दिन का वारंटी भी है हाँ हाँ ऐसे मैडम बहुत समय लेगा कौन मेरे साथ सम्भाले वो सारा सामान वासिंग मसीन फ्रिज कूलर सब कुछ है लेकिन अच्छा चलता है कोई कोई शिकायत कोई मौका वौका नहीं रहेगा

हाँ ठीक है मैडम ठीक है ठीक है आइये आइये तो कौन पाइये उसको बैठ कर बात किया जायेगा पसंद आप कीजियेगा कम देख पसंद होगा तो होगा करेगा